में अगर सनाना अगर तुसें अगर ओह्दे बारे दस्सां ते पूरा डिटो ओह्दे बारे च सनाना ते मेरा इक एक्सपीरियंस ऐ जेह्का ते ओह् में तुसें ई फोनै दे बारे च दस्सना चाङग जेह्का मेरा जादै एक्सपीरियंस जेह्का फोनै दै बारे च फोनै दे बारे च में बड़ा किश सिक्ख लैआ बड़ा किश मतलब ते फोन इक ऐसी चीज ऐ मेरा जि'यां दिक्खो तां समाचार जेह्कियां तां नडिनुऐं प्वाइंट न जेह्कियां तां ओह् साढ़े फोनै च गै अस ओह्दा हल्ल कड्ढी सकने न जि'यां अज्ज दे टैम बिच जि'यां अस इ'त्थें अस इंडिया बैठे अस अमरीका श्रीलंका अमेरिका बाह्र कुदै कुदै बाह्रलियें कंट्रियें बी अस फोन दी सहायता कन्नै मतलब गल्ल करी सकने न होर वीडियो कॉल बी करी सकने न होर अज्ज दै टैम जेह्का इ'न्ना एह् मॉर्डन जमाना इंटरनेशनल जमाना मतलब जि'यां जि'यां दूनियां चेंज होआ दी ऐ उ'आं उ'आं आदमी बी चेंज होआ दे न उ'आं उ'आं इंटरनेट अज्ज कल आम बंदे कश इंटरनेट ऐ हर इक फोन बिच इंटरनेट ऐ ते इंटरनेट दी मदद कन्नै बी अस जेह्की किश ना किश मतलब अस बड़ा किश सिक्खी सकने ते इक दूऐ गी फेस टू फेस दिक्खी बी सकदे गल्ल बात बी करी सकदे ते में जेह्का प्रोडक्ट मेरा जेह्का ऐ तां जादातर प्रोडक्ट जेह्का मेरा प्रोडक्ट ऐ तां मेरे एक्सपीरियंस जेह्का तां फोनै दे बारे च गै ऐ फोनै उप्पर आम बंदे आस्तै बड़ा गै जरूरी ऐ बड़ा गै जादा जरूरी ऐ जेह्का बंदे आस्तै फोन बड़ा गै जरूरी ऐ ते मेरा इ'न्ना हारा एक्सपीरियंस ऐ एह्दा ते फोन बड़ा गै जरूरी ऐ मतलब फोनै मतलब अस बड़ा किश करी सकदे फोनै दे जरिये अस बड़ा किश करी सकदे पढ़ाई अस फोनै दै जरिये कन्नै करी सकदे कुसै कन्नै मतलब गल्ल बात करनी होऐ तां दूऐ थाहर कुदै दूर बैठा दा होग ते ओह्दे कन्नै गल्ल बात करी सकदे ते अस वीडियो कॉल करी सकदे अस मतलब ऐसियां बड़ियां सारियां चीजां जेह्कियां जेह्दे च फोन असें गी फायदे दिंदा ऐ